मुंहिंजो नालो राम बच्चाणी आहे असां पाण में ॿ भाउ भेण आहियूं मुंहिंजी भेण जी शादी थियलु आहे मां पाण हाणे बाम्बे रोज़ु नौकिरी करणु वेंदो आहियां सुबुह जो जीअं उथंदो आहियां चाहिं तोश खाई करे आराम सां पोइ वरी दाढ़ी वाढ़ी लाइ सननु करे नास्तो मिलंदो आहे नास्तो खाई करे निकिरंदो आहियां सिधो गाॾी ॾह पंजवंजाहु आहे उन में मुंहिंजा दोस्त बि मूंसा गॾु ईंदा आहिनि ऐं बसि पोइ ॾह पंजवंजाहु वारी गाॾी शहर था पकिड़ींदो आहियां डेली मां उहा सिधो केॾीमहिल त ॾह पंद्रहं मिंट लेट ईंदो आहे असांजे शहर जे पासे त ॾाढी साईं ॾाढी लेट लतीफ़ गाॾी ईंदियूं आहिनि ॾाढी रोज़ु जी तकुलीफ़ु आहे इहा ॾह पंजवंजाहु बि लेट ईंदी आहे माना देरि सां ईंदी आहे साईं ॾाढी तकलीफ़ु आहे ऐं गर्दी बि एॾी ईंदी आहे ॻाल्हि एॾी की जाम गर्दी हूंदी आहे ट्रेन में ॾाढी चढ़ण बि ॾाढो मुश्किल थी पियो आहे सभु ॼणा चढ़ंदा आह्निनि गाॾीअ में एॾी रश हूंदी आहे चयईं खणी बसि कर मिड़ई असां दोस्त यारु गॾु हूंदा आहियूं त इन करे उहा ई गॾु पकिड़े करे वेंदा आहियूं वरी उहा साईं दादर मूंखे लहिणो पवंदो आहे दादर पहुचाईंदी आहे केॾीमहिल ॿारहं केॾीमहिल सवा ॿारहं करे पहुचाईंदी आहे सवा ॿारहें खां पोइ वरी असां डाइरेक्ट पुल पार करे वापसि उन में वरी वापसि बांद्रा वञिणो पवंदो आहे वरी उहा बि वेस्टर्न पासे रेलियूं आहिनि ट्रेन वेंदी आहे न रेलगाॾी त वेस्टर्न पासे वञी करे उन रे पकिड़े करे वरी बांद्रा जी टिकिट बांद्रा वरी जेकी गाॾी वेंदियूं आहिनि न बोरीवली थियो विरार थियो उहा पकिड़े करे वरी बांद्रा लहंदो आहे वरी बांद्रा खां पोइ वरी आटो करिणो पवंदो आहे आटो बि एॾी देरि देरि सां मिलंदो आहे ॾाढो ॾाढी परेशानी थींदी आहे पर हाणे जो उहा आहे ठीकु आहे साईं वञिणो पवंदो आहे रोज़ु पोइ वरी आटो पकिड़े लहंदा आहियूं पंहिंजे वाटर फिल्टरोड नालो आहे असांजे लिंकिंग रोड जे पासे में ई आहे उते टे माड़े ते ऑफिस आहे उते कमकारि करे बैंक वैंक जा कमु वमु करे सॼो ॾींहुं आराम सां हिकदमि रोटी वोटी खाई करे वरी साईं शाम जो निकिरंदा आहियूं जेकी जेॾीमहिल कमु पूरो थींदो आहे वरी शाम जो त चयईं खणी बस्तो अचूं त साईं ठीकु आहे बांद्रा वरी बांद्रा खां दादर लोकल पकिड़ींदा आहियूं दादर खां त चढ़ण ई एॾो भारी हूंदो एॾी गर्दी हूंदी आहे एॾी गर्दी हूंदी आहे चढ़ी करे बीहणो पवंदो आहे पोइ साम्हूं वारा जॾहिं उथनि वेचारा ठाणा त केॾीमहिल केॾीमहिल मुलुंड ते केॾीमहिल डोंबेले ते केॾीमहिल डोंबेले खां पोइ बि कल्याण ते मिलंदी आहे पंज ॾह मिंट विहण लाइ शहर पासे जीअं जेॾीमहिल त शहर पासे त गाॾियूं ई न हूंदियूं आहिनि जाम जाम देरि ताईं अधु अधु कलाकु पोइ वरी छा करिणो पवंदो आहे केॾीमहिल मेल में न त चढ़ंदा आहियूं मेल पकिड़े करे साईं वरी लहंदा आहियूं कल्याण ते अची करे कल्याण था पोइ वरी वापसि लोकल पकड़िणी पवंदी आहे शहर जे लाइ शहर खां पोइ अचु घरु बाबा घरु थकिजी टुटिजी हालति ई ख़राब थी वेंदी आहे ॾाढो थकिजी पवंदा आहियूं बाबा एॾी गर्दी आहे एॾी गर्दी आहे ट्रेनियुनि में चयईं खणी बस कर पोइ हुतां अची करे बसि घर में आराम सां थोरो वेहु चाहिं बाहिं पी कर साईं वरी ईअं ई ॾींह गुज़िरी वेंदो आहे वरी घरवारी चवंदी आहे हाणे साईं वरी इहे खोटो आहे वरी उहो खोटो आहे वरी वञु भाॼी मार्केट वञी ॾिसो रोज़ु खीर वठी अचो वरी भाॼी मार्केट मां भाॼियूं वठी अचूं गाल्हि सॼो ॾींहुं ईअं ई पूरो थो थी वञे ख़बर ई नथी पए साईं ॾाढी ॾाढी तकलीफ़ु आहे मिड़ई छा कयूं मिड़ई निभाइणो आहे हाणे हले थो कमकारि वरी राति जो थोरो टाइमपास करण लाइ वरी टीवी बीवी चालू कंदा आहियूं टीवी बीवी ॾिसि त वरी वरी बि टाइमपास थी वेंदो आहे थोरी एंटरटेनमेंट लॻंदी आहे मज़ो ईंदो आहे टीवी ॾिसण सां छा आहे टाइमपास थी थो वञे न सॼा दुखु सॼा लही था वञनि पिया जेके सूर वूर पवंदा आहिनि ट्रेन में हलंग गोॾे बोडे में सूर त वरी बि साईं टीवीअ में थोरो मज़ो अची वेंदो आहे ईअं वरी राति जो रोटी वोटी खाई करे वरी मथां कुझु शेक बेक पी करे मिड़ई सॼो ॾींहुं ईअं ई सुबुह खां राति ताईं ईअं पूरो थी वेंदो आहे जो बसि भई ठीकु आहे बसि अल्लाह साईं मींहं वसाए मस्तु आराम सां निंडु बिंडु कयूं ॾाढी हाणे त बरसाति जो मौसम चालू थी वियो आहे त ॾाढो मज़ो आहे सची मुची हिते हवा बवा लॻे थी न त गर्मीअ में त ॾाढो हालति ख़राब थींदी आ्हे ईअं हाणे सुठो आहे मौसम सुठो थो लॻे जुलाई महीने जो बरसाति सुठी पए थी थधि पाण हवा लॻे थी सुठी गर्मी छा आहे मूंखे वणंदी न आहे जीअं थोरो थधिकार उहो मौसम हुजे त ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ठीकु आहे साईं ऐं मुंहिंजी भेण बि हाणे शादी वादी करे उहा बि ख़ुशि आहे मुंहिंजो ॿार आहे पुटु हाणे मां उन लाइ शादी करण लाइ थो सोचासि पियो उन ई बि मिटु माइटी चालू आहे ठीकु आहे साईं इहे मिड़ई तव्हांखे सॼो हालु हवालु मां ॾिनो पंहिंजो ओके ठीकु आहे